ایک ہزار دو سو پچاس نو ہزار تین سو اکتالیس تین لاکھ پچاس ہزار دو سو ترپن ایک لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے دو لاکھ ایک ہزار دو سو چورانوے